हमरा क्षेत्रमे मालजाल जेनाकि गाइ भैँस ईसब बहुत ज्यादा छै ताहिके वजहसँ संसाधनके रूपमे एकर प्रयोग कएल जा सकैए जे पेट्रोल डीजलके जे खपत छै ओ बहुत हद तक मिनिमाइज कएल जा सकैए कम कएल जा सकैए जे एहि रूपमे जे कमसँ कम जे ट्रैक्टरसँ जे खेती होइ छै हर जोताएल जाइ छै खेत जोताएल जाइ छै से कमसँ कम हरसँ होइ बैलके रूपमे प्रयोग कएल जाए जे बैलके हम अहाँ छोड़ि दै छिए नहि पोसै छिए एखन बीस सालसँ छोड़ि देलिए हँ तऽ बहुत नोकसान भेलै हँ कत्लखानाके रूपमे बेपारके क्षेत्रमे हम अहाँ नदी पोखरिके किनारेमे छिए तऽ बेसीतर मखानके प्रयोग बेपारिक गतिविधिसँ कएल जा सकैए मालदह आम जे बहुत बढ़िआँ उत्तम क्वालिटीके होइ छै तऽ गुणवत्ता ओकरा बहुत बढ़िआँ रहै छै सेसब चीज बढ़िआँ छै एहिठामके जे बिना कोनो उर्वरकके प्रयोग कएल जाइ छै एहिठाम से छै तऽ तकर साथ साथमे जे छै से एहिठामके जे खेती बाड़ी छै ओ गाइके आदि गोबर सबसँ जे छै से जे खाद बनल रहै छै ओसब प्रयोग कएल जाहिसँ खेती होइ छै तऽ ओहिमे अथी कीटनाशकके कमी बहुत कम रहै छै अथीसब डी टी पी यूरिआसब जे होइ छै ओ बहुत कम रहै छै ताहिके वजहसँ ई स्वास्थ्यवर्धक चीज छै एहिठामके चीज तऽ ईसब चीजमे कनि कनि अहाँके बेवसाइके रूपमे उपयोग कएल जा सकैए जे हमरा अहाँके स्वास्थ्यके लेल बहुत बढ़िआँ छै आओर अगर किछु कमी भेलैए हँ एकर प्रयोगमे तऽ ओकरा बढ़ावा कऽ कऽ हम अहाँ जे छै से जी डी पी के कण्ट्रोल कऽ सकै छी